एस्टॉन मार्टीन डि बी एक्स सुजुकी स्प्लॅश फोर्ड मॉडल ए ए मारुती सुजुकी होंडा सिटी स्कुटर एक्टिवा मेस्ट्रो एक्सेस वॅस्पा जुपिटर क्रेटा बी एम डब्ल्यू मर्सिडीज जेगवार एम्बुलंस सायकल हॅलीकॉप्टर मोटरसायकल वॅन हंडा डब्ल्यू आर वी होंडा बी आर वी ग्रॅण वितारा ब्रेझा एस क्रॉस फरारी वेगनार इग्नीस ओल्टो मारूती एट हंड्रेड आय टेन आय ट्वँटी थार एक्टिवा एक्टिवा आय एप्रिलिया फसीनो इ वी चेतक ओला